हैलो कैसे हैं नमस्ते हमारा हमारा नया मूवी आ रहा है आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं हाँ हम सामाजिक स्तर पर मूवी बनाते हैं और अभी भी नया मूवी भी आने वाला है इसके बाद

जी जी आप लोग का आशीर्वाद है आप लोग का आशीर्वाद है जो आप लोग पसंद करते हैं आप लोग पसंद करते हैं इसीलिए तो जी जी जी जी आप ही लोगों का प्या प्रेम है जो हम ये मूवी बनाते हैं और आगे भी बनाएँगे अभी अभी अभी भी नया मूवी आने वाला है मैथिली में हम लोग बनाने वाले हैं हाँ तो आप लोग ये भी मूवी देखिएगा और ये पारिवारिक मूवी है आप लोग पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं हाँ जी जी जी जी आप लोग इसी तरीक़े से सपोर्ट कीजिए चूँकि हम लोग आप लोग के ही मद्देनज़र रखते हुए जो समाज का सुधार हो सारे आदमी प्रोगेस करें इसी के में हम लोग ये मूवी बनाते हैं और अभी भी जो दूसरी मूवी रिलीज़ होने वाली है अगले महीने वो भी समाज के संदर्भ में दिख संदर्भ में ही है तो हाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे सपोर्ट करेंगे फिर ही तो हम लोग मूवी बना पाएँगे हाँ हाँ ज़रूर जी जी कॉमेडी मूवी जो है कॉमेडी मूवी अभी अभी जो है हमारा अब जो नया जो प्रोजेक्ट है हमारा हम लोग कॉमेडी पर ही कॉमेडी पर ही है कॉमेडी पर ही है जो थोड़ा हँसी पारिवारिक पर है कॉमेडी है बच्ची की शादी कैसे की जाए धनोपार्जन से कम होती है गाँव घर में रहते हुए धन उपार्जन कम होती है बच्चों की शादी कैसे की जाए इसी विशेय पर हम लोग मूवी बना रहे हैं जो अग हाँ बिल्कुल धार्मिक भी मूवी हम लोग उस पर स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैसे ही स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है तो बहुत ही जल्दी हम आप लोग को

जी बिल्कुल हमें हम लोग स्क्रिप्ट पर बिजी है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स पर बिजी हैं लेखक लिख रहे हैं राइटर लोग लिख रहे हैं जैसे भी उस जो है स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है तो हम आप लोग को आप लोग की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और वो फिर सामाजिक धार्मिक मूवी हम लोग बनाएँगे बहुत ही जल्दी आप लोग को ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक